जकरा मैथिली नहि बाजै आबै छियै ओकरासँ भोजपुरीमे बतियाइ छियै हिन्दीमे बतियाइ छियै सब कोन भाषासँ बतिआइ छै की ओकरा समझमे अबै छिऐ मैथिली बहुत अच्छा भाषा हइ जे सुनी ओकरा समझमे जरूर आ जाइ अहि लागि मैथिली भाषाके उपयोग अधिक से अधिक हमरा सबकेँ करैके चाही